हमारे सोनभद्र ज़िले में एनटीपीसी नामक एक महान थर्मल पावर कंपनी है एनटीपीसी में ये कहा गया है कि पेड़ बचाओ पेड़ लगाओ और हर एक महीने में एनटीपीसी घर ज घर जाकर पौधे बाँटती है कि आप ये पौधे लगाइए और जहां तक है एनटीपीसी हर वो सफल कोशिश करती है कि कोई भी पेड़ को काटा ना जाए सारे पेड़ महत्व हैं क्योकि हर पेड़ से हमें ऑक्सीजन मिलता है क्योंकि पेड़ ही हमें ऑक्सीजन देते हैं और एयर पोल्लुशण ना करें जैसे कि प्लास्टिक जैसे कि प्लास्टिक वाले कचरे इन सबको जलाएं ना इनहें सिर्फ़ दफ़ना दिया जाए क्योंकि इन्हें जलाएंगे तो एयर पोल्लुशण होगी हमारा वातावरण दूषित हो जाएगा हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होगी हमारा पानी दूषित हो जाएगा एयर पोल्लुशण की वजह से ये ये समस्याएं होती हैं इसलिए इन्हें दफ़ना देना चाहिए एनर्जी कंज़र्वेशन मेज़र्स अपनाने चाहिएँ